आमच्या गांवचे पारंपारीक खेळ म्हणल्यार आमी कोंड्योबाल म्हणटा ते खेळटाले मागीर बड्यांनी लिपचेल्यांनी धरचेल्यांनी आनी अशेच वेगवेगळे प्रकारचे जे खेळ आसले म्हणल्यार गड्ड्यांनी धर वा अशे सगळे खेळ आमी खेळटाले